हैलो आं जी म्हाराज बोल्लो राम राम जी बस ठीक ठाक जी कोई निं लेई लैओ म्हाराज गल्ल कीती तुसें अच्छा अच्छा फिर ठीक बोल्लो बोल्लो ते लम्बा राजमांह् म्हाराज इक्क सौ बीह् बी हैन ते अस्सी बी हैन ते चलो ठीक ऐ भी आई जन्ने आं ते चने दी दाल अस्सी बी ऐ ते सौ दी बी ऐ घट्ट चलो लाई ओड़ने आं कोई निं ठीक ऐ सर होर ठीक ऐ जी होर ते एह् ठीक ऐ चल होर साढ़े कोल बड़े न टाईड ऐ सर्फ एक्सल आं व्हाईट दा बी ऐ आं ऐ आं ठीक ऐ जी होर ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ